मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पाँच से छ दिन पहले मैं बाज़ार गई बाज़ार में गई कुछ और सामान लेने के लिय थी लेकिन जैसे ही मैं बाज़ार में गई मुझे एक चादर दिखी वहाँ दुकान के बाहर लटकी हुई जो की बहुत सुंदर लग रही थी उस चादर को देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उस दुकान के अंदर चली गयी और उस चादर को मैंने ख़रीद लिया कॉटन में थी वो चादर खरीद तो मैने लिया लेकिन मेरे मन मैं वहम आया कि कही ऐसा ना हो इस चादर को धोने के बाद एक बार में ही इसका प्रिंट निकल जाए लेकिन जब मैंने घर लाने के बाद मैंने उस चादर को धोया वाशिंग मशीन में तो उसका प्रिंट वैसे का वैसा ही था उसका प्रिंट नहीं उतरा ये देखते हुए मुझे बहुत खुशी मन को की मैं जो अपनी पसंद से सामान लाई उसके पैसे भी वसूल हो गये और मैंने जो है उस चद्दर को बिछाया और मुझे और भी लोगों ने उस चादर की तारीफ करी वो जो चादर थी इतनी बढ़िया थी और इतनी मुलायम थी की उस चादर को बिछाने में और सोने में इतना मजा आया